हा मां मूं स्कूल ऐं कॉलेज में ड्रॉइंग सिखी आहे ऐं जेको आहे हिते लखनऊ में बि घणेई अहिड़ा कॉलेज बि आहिनि ऐंड कैम्प्स बि लॻंदा आहिनि शिविर्स लॻंदा आहिनि जंहिं में असांखे हिन कला खे अॻियां वधण जो बि रस्तो ॾेखारींदा आहिनि वॾा वॾा कॉलेज वॾा वॾा युनिवर्सिटीस आहिनि जंहिं में फैशन डिज़ाइनिंग जा बि आहिनि कोर्स आर्ट्स जा बि कोर्स आहिनि ऐं हिन ते अॻियां हली करे बि घणेई कुझु करे थो सघिजे त हिते मां बि पंहिंजे करियर जे लाइ पंहिंजे लक्ष्य खे प्राप्त करण जे लाइ तरह तरह जे कैम्प्स में वञी करे सिखण जी कोशिश कंदी आहियां ऐं कॉलेजिस में बि डिसण जी कंदी आहियां कि कहिड़ो बैस्ट कॉलेज आहे जेको मूंखे हिन लक्ष्य खे प्राप्त करण जे लाइ अॻियां सुठो थी सघे